अपन समाजमे जखन एखनके समयमे देखल जाइ छै कि खास कऽ कऽ अपना सबके क्षेत्रमे की इसकुली शिक्षाके बाद जे भी छात्र छै जकर जे जे माता पिता छथिन जे नौकरीपेशा छथिन सएह अपन बच्चाके बाहर पढ़ाबै लेल भेजै छथिन चाहे उच्च शिक्षाके लेल भेजै छथिन नहि तऽ गरीबी एकटा अइसन कारण छै अपना क्षेत्रमे जे अखन जघन्य रूपसँ छै जकरा कम करबाक लेल विशेष मुद्दा उठाबैके लेल बड्ड जरूरी छै जकरा चलते उच्च शिक्षाके लेल नहि जाकऽ बच्चासब रोजगारके लेल जाइ छथिन या फेर जे अपन परिवारिक बेबसाइ छै ओकरा जारी रखै छथिन